जी हाँ हाल ही में मैंने एक कूलर खरीदा है वह बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि उसको पर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जब भी हम उसको युज करते हैं तो वो ज़्यादा लाइट खाता है कभी कभी उसमें कनेक्शन आ जाता है तो उसको युज करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और एक बार तो उसको साफ करते समय उसमें लाइट का दिक्कत भी हो गया था